हलो तव्हां मूंखे सुञाणो था भुमिका आदर्श नगर झूलेलाल जो हिकु मां तव्हांखां ही का जीप बुकिंग कराईंदी आहियां त हिन दफ़े असांजे घर में महिमान आया आहिनि त उन्हनि खे ॿाहिरि घुमणु वञिणो आहे त जीप सुबुह जो सवेल मोकिले छॾिंदव जूनागढ़ में हिनखे घुमिणो आहे भई भवनाथ अक्षरवारी गिरनार हिते सभिनी जॻए ते घुमिणो आहे ऐं कार बि मस्त सुठी एसीअ वारी हुजिणी खपे असां छह ॼणा आहियूं त हुन में मापी वेंदासीं ऐं ड्राइवर बि सुठो हुजिणो खपे त धीरे धीरे भई हलाए भई जॻह जॻह ते असांखे बीहणो हुजे त उहो बि वांदो न अचे अने तव्हांखे चई छॾिया त भई घर बि चङी तरह छा पुॼाए छॾे असांजे घर महिमान आया आहिनि इनकरे भई सुबुह जो सवेल गाॾी बुक कराए छॾी आहे त जल्दी मोकिले छॾिजो तव्हां भाउ तव्हां खां ई मां गाॾी बुक कराईंदी आहियां त इनकरे तव्हांखे हींअर फ़ोन कयो आहे त